ہلو جی سلام علیکم ہلو سلام علیکم

جی جی بولیئے کیا حکم ہے جی مل جائے گی ویلڈنگ مشین کون سی کوالٹی کی ویلڈنگ مشین چاہیے کتنے ایمپیئر کی چاہیے بولیے بھائی دو سو دو سو دو سو ایمپیئر کی بھی ہے ڈھائی سو ایمپیئر کی بھی ہے تین سو ایمپیئر کی بھی ہے پانچ سو ایمپیئر کی بھی ہے آپ کو کتنے ایمپیئر کی چاہیے پانچ سو ایمپیئر کی سر جی آپ کی کیا نام ہے ویلڈنگ اچھا کرے گی کٹائی کے لیے اچھی ہے اور بہت سارے فوائد ہیں جیسے آپ کو تھری فیس میں بھی چلا سکتے ہیں آپ ٹو فیس میں بھی چلا سکتے ہیں جی جی جو ہے کہ پینل بھی کاٹ سکتے ہیں لوہے کے چینل بھی کاٹ سکتے ہیں گارٹر بھی کاٹ سکتے ہیں آپ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں آپ پانچ سو ایمپیئر میں کتنی کوانٹٹی میں چاہیے مطلب آپ کو کتنی رینج میں چاہیے یہ مشین کتنے رینج میں چاہیے یہ آپ کو کتنے روپیے میں بارہ ہزار روپیے تک کی کون سی کمپنی چلے گی سر الیکٹرا کمپنی ہے ہمارے پاس اور کوکو کمپنی ہے ہمارے پاس بجاج کی ہے سر کون سی کمپنی کی آپ کو چلے گی سر بجاج کمپنی جو ہے ایک سال کی گارنٹی دیتا ہے پر آپ کو الیکٹرا کمپنی کی سجسٹ آپ الیکٹرا کمپنی کی لینی چاہیے مشین الیکٹرا مشین جو ہے وہ دو سال کی گارنٹی دیتا ہے آپ کو اور دو سال میں کوئی بھی کمپنی کا میں تو دو سال میں آپ کو ریپلیس کر کے دیتا ہے یعنی واپس کر کے دیگا آپ کو جی جی جی جی یہ الیکٹرا الیکٹرا کی مشین اگر آپ لیتے ہیں تو پھک جاتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے تو الیکٹرا والے آپ کی ہوم ڈلیوری بھی ہے اس کی آپ کے گھر آئے صحیح کر کے آپ کو دوسری مشین دے جائے گا نئی پرانی آپ کی لے آئے گا

کون سی مشین لینا پسند کریں گے سر آپ کون سی سر الیکٹرا کی چاہیے